हमरा तऽ एहन झटका लागल यऽ यात्रा करै काल जे पुछू नहि इहाँ जाइत रहौं जनकपुर जानकी भगबानके विवाह जहाँ छनि जनकपुरमे उहाँ जाइत रहौं एतेक गाड़ी घोड़ा रहै भीड़ ई कोनो कोनो हालत सँ उहाँ गेलहुॅं गेलाके बाद जे आदमी सभके भाषा अनेक ढङ्गके जे कतेक नेपाली कतेक सुध हिन्दी कतेक मने कतेक रङ्गके हम रहौ तऽ सुध मैथिली बजनिहार ने तऽ हमरा कोनो समझे नहि आबै तब कोनो कोनो हालत से गेलौ गेलाके बाद ओहिठाम जब नहि जेकरा भाषा समैझ पेलहुॅं तब जे आदमी हम अपन चचाके बाजी सुन बजेलहुॅं चचाजी अयलाह तब कहलैथ की बात छै हम कहलियै एना एना बात छै देखियौ ने भाषा हम बुझबे नहि करै छी केकरो की की बाजै छै कोन चीज एहिठिमा कीनब आ कतेक हम पइसा दै छियै से पइसा ई बुझबे नहि करै छै आ ई बाजै छै से हम नहि बुझै छियै तकर बाद चचाजी अयलाह आओर हमर भाइ सभ आयल जे एहि बीचमे आयल आयल रहै से ई सभ कहलक जे ई सुध नेपाली छै नेपाली भाषा जे छै से नहि बुझबै एहिठुमका पइसा जे छै एक रुपैआ के साठि पइसा दै छै अपना जे एक रुपैआ देबै तऽ एकर साठि एक रुपैआ साठि पइसा देत इएह ओहिठमका नियम रहै तब समझलहुॅं तकर बाद जाकऽ अपन जे भेल से पइसा भजाकऽ जानकी जी के चढेलहुॅं भगबान श्री रामजी के चढेलौंहुॅं भगबानके मण्डप देखलहुॅं विवाह मण्डप तकर बाद देखलहुॅं अहाँ जानकी जीके ई मेहदी भगबान रामजीके कोहबर घर भगबान लछमन जीके भरत जीके कोहबर घर देखलहुॅं शत्रुधन जीके लाल जीके कोहबर घर देखलहुॅं तकर बाद सन्त सभ जे छथिन बरातीमे आयल रहथिन देख से ओ कते ऊँट पर कते घोड़ा पर कते हाथी पर ई सभ सवार भऽ गेल रहथिन ई सभ देखलहुॅं तकर बाद जाकऽ घुमैत टहलैत उहाँ सँ रातिमे केनाहुतो कऽ रहलहुॅं आ भिनसरे उहाँ से चल अयलहुॅं गिरिजा स्थान गिरिजा जीके मन्दिर देखलहुॅं मन्दिर गिरिजा जीके प्रनाम केलहुॅं ओहिठाम रातिमे रहलहुॅं रहलाके बाद ओहिठम सँ फेर

ओहिठुमा सँ फेर चऽ रहलौ रहलाके बाद फेर भिनसरमे कऽ हुनका दर्शन गेलहुॅं दर्शन कऽके गिरिजा जीके ओहिठाम सँ फेर भागल अयलहुॅं कहाँ तऽ बस स्टैण्ड ओहिठिमा बस पकड़लहुॅं भागल अयलहुॅं समस्तीपुर एहिठामका ई हाल तब गेलहुॅं पटना पटनागन जाकऽ ओहिठिमा उहो ठण्डी रहै बहुत काफी तब जाकऽ कोनो कोनो तरहे नम्बर लागल तब डॉक्टर साहब देखला दखेलाके बाद भऽ गेलै उ टाइम देलक तब इलाज पाती करेलक उहाँ से